हाथाइयाव आखाइजों बानायनाय सिफोरा रेदिमेट सिफोरनिख्रुइ माबोरै आलादा बेखौ आं बुंनोसै आखाइजों दानाय सिया जोबोरैनो माहि मानो होनब्ला बेखौ बानायनो थाखाइ खस्थ' दं नाथाइ खस्थ'नि गेजेरजों बानायनाय सिया ओरैबायदि मोजां मानो होनब्ला जों सिखौ आखाइजों दानोब्ला गोबां सम नांगौ जायो बेखौ खुन्दुंखौ जोङो बबेनाव साना लानानै जों सोंनानै नो खन्नानैसो दानाय जायो बेनि बिदिनो आखाइजों ग्रोब ग्रोब खुनानै दानाय सिया माहिबा रोजा मोजां जायो गोदोनिफ्रायनो जों बर' आइजोफोरा सि दानो आखा फाखा सिखौ जों गोदोनि मिथिबोनाय बायदिब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बर'फ्रा सिनि गाबखौ बायदि मिथिंगायारिनि बिलाइ बिबारफोरनि गाबजोंनो बानायनानै लायोमोन होन्नानै जों मिथियो सिजों दानि मुगानि खुन्दुङा बेलेक गोदो गोदायनि आबै आबौ मोना एम्फौ फिसिनानै एम्फौनि फिथोबनिफ्राय खुन्दुं लुना फिथोबखौ रुनानै खुन्दुं लुना खुन्दुं बानायनानै सि दाना गानोमोन होन्ना जों मिथियो बिदिनो दानि गोनोखो मुगायावबो मिसिनजों दिहुन्नाय खुन्दुंखौबो आखाइजों दानानै जोबोर समाइना एबा माहि बानायनो हायो आग'र गोबां रोखोमनि आंबो दायोमोन गरखा गंथाम बिदिनो दावराइ मोख्रेब फारौ मेगन आरोबाव बिदिनो एरनाय आग'र जेरै बन्दुराम आरोबाव गरखाजोंनो बानायलांनो हानाय खामब्रेंगा आग'र बेफोरखौ आंबो दायोमोन नाथाइ दानि जुगाव बे गोनोखोनि मुगायाव मेसिनजों दानाय सिया नुनायावसो जोबोद मोजां नाथाइ गानोब्ला सानसे एबा सान्नै गानोब्लानो बियो थरम लांगोन बा जामलांगोन आग'र खुन्दुंफ्रा हायथा हायथि जागोन मानो होनबा गिदिर गिदिर आग'रा खुन्दुङा ओरैबायदि उनथिंजाय गोलाव गोलाव थालाङो थिग बेनिखायनो मानसि बा सुबुंफ्रा आखाइजों दानाय सिखौ दानि दिनावबो जोबोद मोजां मोनो बिदिनो जोंनि खाथि खालायाव मेसिनजों दानाय खारखाना बा

गैया थिग बिदिनो जों आखाइजों दानाय सिखौनो जोबोर मोजां मोनो फारसेथिं दख'नानिफ्राय लानानै जों आखाइजों गोबां सि दानाय जाबावो बर'नि सिनायथि हिसाबै आर'नाइ आरोबाव हाबा बायदियाव आलासि मान खालामनो थाखाइ जायखौ बुङो बिहुमान बियो जाहैबाय गुफुर गाबाव जिङाव गोजा फारि होनानै ओरै जिङाव आग'र एरनाय बे आग'राव बा रांबो थायो बेयाव गोबां आग'र एरो जे सिंग्रि मोखै बेमा आग'र बेफोरखौ होनाय जायो फारसेथिं आर'नाइआव जाहैबाय ओरै जिं ओरै जिं हाजो आग'र होनानै बेखौ बारां होन्नानै बुङो गेजेराव गुबुन गथा गथा आगर एरना होनाय जायो आरो हौवाफोर गान्नो थाखाइ गामसा बेखौ दानाय जायो जिङाव फारि लायो आरोबाव जोमग्रा सि दायो उल खुन्दुंनि बिदिनो जों न'वाव थाबा बाहायनाय बा गान्नाय जायखौ बुङो खायसे बुङो मेख्ला दख'ना सोरबा बुङो हासुं दख'ना सोरबा बुङो मना दख'ना बेखौबो जों आखाइजों दानानै मोनो थिग बिदिनो बे जिखौबो मेसिनजों रेदिमेट दायो नाथाइ बियो गोबा जायो आखाइजों दानाया जोबोर गोबाव जोरो मोजांसिन जायो गान्नो आखाइजों दानाय सिखौ ओरैबायदि मोजां मोनगोन जिसिबांनो गोबाव जागोन सुगोन नों सुनायाव अन्थाइ बा खामफ्लायाव बुगोन एसेबांनो बियो गान्नो गुरै आरो मोजां जागोन मिसिननि सिखौ नों जेसेबांनो गानगोन जेसेबांनो सुगोन एसेबांनो बियो दह'गोन बा खोमोन ओंखारनानै बियो जामलांगोन थिग बिदिनो जोङो खुन्दुंखौ मोन्नै मोनथाम रोखोमनि मोनो फुखुवा पलिस्टार आरो माथा माथाखौ आलुवाबो बुङो बै माथा खुन्दुंखौ दै गुदुङाव ग्लब ग्लब रुनानै माइरं इसे होनानै बेखौ जोङो खामफ्लाय बा अन्थाइआव जों बुयो बुना सिग्लेनानै बेखौ सान्दुंआव होयो बेखौनो मार होनाय होन्नानै बुङो बे मार होनानै दानाय जियानो दांनायाव गोदान गोदान समाव गोब्रा बोरैबा राखाव खाव मोन्दांगोन नाथाइ बेखौ खन्नै खन्थामसो गानोब्ला सुयोब्ला जामनानै बियो मोजां जायो बेखौनो मार होनाय जि एबा माथानि सि होन्नानै बुङो फुखुवा खुन्दुंआ इसे बे माथा बायदिनो नाथाइ इसे इसे गोरा नाथाय बियो रं खारगोन थेवबो गान्नो गुरै जागोन पलिस्टारा जाहैबाय गरम लाइलन बायदिखौनो होन्नांगोन लाइलनानो जाहैयो बे पलिस्टार खुन्दुंआ गरम बोथोराव गान्नो जोबोर गाज्रि बियो गरम खालामो आरो जों नों जोङो गान्नायाव सान्दुं गोसायाव गानोब्ला गोबां स्किनआव सिथर बेरो बेनिखायनो जों आखाइजों दानानै बि माथा खुन्दुं एबा फुखुवा खुन्दुंनि सिखौ दानानै गान्नाया गान्नो मोजां मोनो बिनिखायनो हाथाइ बाजाराव मानसिफ्रा आखाइजों दानाय सिखौ गोबारैनो बाइयो आरो मेसिनजों दानाय सिखौ सान्नैसोनिल' बायदि मोनो नाथाइ राङासो बुरजा थाङो बिनिखायनो आखाइजों दानाय सिखौनो बयबो होंगो दोंगो बायनो थाखाय हाखा दावरा जायो सिखौ

गोबां रोखोमाव मोनोब्लाबो सिनायनानैसो बायनो नांगौ आखाइजों दानाय सिफ्रा जोबोर माहिखायनो बयबो बायनो थाखाय हांखुर जायो रिदिमेट सिफोरनि जोबोर गिदिर हाथाइ दंब्लाबो मानसिफ्रा बेनिखायनो मोजांनि थाखायनो रिदिमेट सिनिख्रुइ आखाइजों सुथेनाय एबा दानाय सिफोरखौ गान्नो बा बायनो मोजां मोनो